भारत में पढ़ाई शिक्षा जेका चवनि था प्रणाली तमामु पुठिते आहे

मतिलबु अगरि असां ॿियनि देशनि सां कंपेर कयूं त असांजो भारत पुठिते आहे जॾहिं की ॾिठो वञे त भारत में सिर्फ़ु रटो कराईंदा आहिनि केतिरा ई किताब आहिनि सॼो वक़्त ॿारनि खे पिया लिखण लाइ ॾींदा लिखण लाइ ॾींदा ऐं हुननि खे पिया रटो मराईंदा आहिनि केरु यादि करे अचो यादि करे अचो पेपर ॾियारींदासीं पर अगरि हिननि सां अगरि असां कंपेर कयूं त ॿाहिरि देशनि में मेन आहे प्रेक्टिकल नोलेज मतिलबु उन्हनि खां तज़ूरबा कराईंदा ई रहंदा आहिनि जेतिरो असां पढ़ण में एतिरो न थींदो आहे माण्हू जेतिरो प्रेक्टिकल नोलेज सां वधीक होशियार थींदो आहे उहो हिते घटि आहे हाणे जॾहिं की हिते हाणे इंटरनेशनल स्कूल ॾाढा खुली विया आहिनि उहो त माण्हू चाहींदा की असांजा ॿार हुते वञनि ऐं हुते खेॾनि कुदनि तज़ूरबा कंदा रहनि पर हुतांजो पैसो वरी वधीक आहे फ़ीस तमामु घणी आहे जेके असां हितां जा पेरेंट्स बिल्कुलु भरे नथा सघनि पिया हुतांजी फ़ीस डबल ट्रीपल आहे मतिलबु ॿीणी ऐं चौणी बि चई थो सघिजे पियो अगरि जंहिं ॿारनि खे स्कोलरशिप मिले थी जे कॾहिं होशियार आहे ॿारु तमामु घणो हुनखे स्कोलरशिप थी मिले पर पोइ वरी हुनखे ॿिए शहर में था मोकिलणु चाहिनि जिते वरी हुन ॿार जो रहण जो करण जो बंदोबस्तु खाधे पिते जो उहो सभु वरी हुननि खे पंहिंजे घरां करिणो थो पिए इनकरे उन्हनि जो वरी हुनजो पैसो सॼो मतिलबु हितां जे भारत जे माण्हुनि जी फाइनेंशियल कंडीशन चइबो जंहिं का माली हालति तमामु पुठिते आहे इनकरे को हाणे जेके मोदी जी कया आहिनि अभ्यान हलाए रहिया आहिनि त थी सघे थो हिन मां कुझु फ़ाइदो थी वञे